हमारे राज्य में मुख्य रूप से प्रमुख धार्मिक त्यौहारों में दीपावली और ईद का त्यौहार मनाया जाता है और मेरे द्वारा त्यौहारों में से दीपावली त्यौहार हम मनाते हैं